ہیلو جی گڈ ایوننگ سر کل میں نے ایک ٹیکسی بک کی تھی مجھے اجمیری گیٹ سے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایرپورٹ تک جانا ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ آپ مجھے کل مارننگ میں کہاں ملیں گے ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا پورا ٹائم بتا دیجیے اس کے حساب سے اور چارج بھی بتا دیجیے ٹھیک ہے تو میں اس وقت پہ آپ کو اجمیری گیٹ پہ مل جاؤں گا ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیجیے کہ آپ مجھے اندرا گاندھی انٹر نیشنل ایرپورٹ پہ ہی چھوڑیں گے نا